गुजरात में हिंदू धर्म वारा माण्हू आहिनि किशन भॻवान ऐं अम्बे माता जो ॾाढा ई भक्तु आहिनि हिते किशन भॻिवान जी द्वारका धाम आहे ऐं अम्बे माता जो अम्बे माता अम्बा जी आहे इतिहास में लिखियलु आहिनि उते की छा छा चमत्कार थिया आहिनि जन्माष्टमी ते ई त्योहार ॾाढो मल्हायो वेंदो आहे किशन भॻिवान जो ऐं नौरता बि इते ॾाढा सुठा थींदा आहिनि नवरात्री नव ॾींहं ई पंडाल लॻाया हूंदा आहिनि नव ॾींहंनि नवरात्री ॾाढो धूम धाम सां मल्हाया वेंदा आहिनि किशन भॻवान जो जनम बि जीअं मटकियूं फोड़े करे मल्हाईंदा आहिनि उहे ई नवरात्री बि राति जो गरबा खेले करे ॾाढो उत्साह सां इहो त्योहारु मल्हाईंदा आहिनि ऐं न हिंदू धर्म में हर भॻिवान खे प्रथम स्थानु ॾिनो वियो आहे